हलो हलो हाँ जी बात कर रहा हूँ बताइए ठीक है ठीक है अच्छा नहीं यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर करेंगे तो आपको उसी में बता दिया जाएगा कितना क्या है हाँ ना आप मुझे ऑफलाइन भी यदि बुक करते हैं तो मैं उसका रेट बताता हूँ नहीं वह वह देखिए वह तो हम भी पता करतें लेकिन क्या है कि जो ग्राहक रहता उसे जब तक विश्वाश नहीं रहता हम लोग तो यह ही सजेस्ट करते हैं तो खैर मै आपको बताता हूँ आप सरगम जो सागर लेक जाएँगे कितना सवारी है आपका चार लोग हैं ठीक है तीन पीछे एडजस्ट कर लेंगे एक आगे हो जाएगा है ना आपका और इसके अलावा और कहीं जाएँगे क्या घुमा देंगे तीन चार मन्दिर हैं आसपास तो घुमा देंगे है ना ये इसका जो कॉस्ट पड़ेगा हाँ हाँ बिल्कुल बारह सौ रुपए आपको लगेगा एक दाम बिल्कुल है ना आपको एप्लिकेशन में तो ज्यादा दिखेगा है ना पर हम बारह सौ का कर देंगे आसपास के मन्दिर घुमा देंगे एक दो पार्क भी हैं आसपास तो वो भी हम घुमा देंगे

देखिए वो तो आपके ऊपर है भाई साहब है ना यदि आप चाहें तो आप तीन घंटे में घूम सकते हैं चाहे तो दिनभर लगा सकते हैं है ना लेकिन हाँ हम चार पाँच घंटे में हाँ बेहतर तरीके से घूम लेंगे और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको है ना तो आप बिल्कुल आ जाइए क कब की बुकिंग रखना है आप कहाँ मिलना हैं आपसे ठीक है साकेत नगर में आप एड्रेस बता दीजिए अपना बी फोर्टी थ्री ठीक है ठीक है मैं आ जाऊँगा भैया है ना और टाइम पर आ जाऊँगा आप समय पर बिल्कुल मुझे तैयार मिलिएगा है ना बाकी मैं आ जाऊँगा ठीक है चलिए शुक्रिया धन्यवाद